ہلو جی ڈرائیور صاحب بات کر رہے ہیں جی ڈرائیور صاحب ہمیں آپ کا نمبر ہمارے ایک دوست نے دیا تھا کیونکہ ہم یہاں اجنبی ہیں لکھنؤ میں جی تو ہم ہمیں تھوڑا گھومنا تھا کچھ جگہ جیسے کہ امبیدکر پارک وغیرہ جی تو ڈرائیور صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر میں آ جائیں گے جی ہمیں آج ہی جانا تھا جی ہمیں امبیدکر جانا تھا

جی ہمیں یہاں چار باغ سے پک کرنا ہے آپ کو جی جی ہم دو لوگ ہیں سات سو روپے ڈرائیور صاحب سر دیکھ لیجیے ڈرائیور صاحب کیونکہ سات سو تو کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے وہاں کے لیے لیکن ڈرائیور صاحب آپ کا نمبر جنہوں نے دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا نام بتا دیجیے گا انہیں ڈرائیور صاحب آپ دیکھیے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے ہمیں اور بھی جگہ جانا ہے تو اگر آپ ساڑھے چار سو لے لیتے تو بہتر ہوتا ویسے آپ کتنی دیر میں ویسے یہاں آ جائیں گے جی ہم چار باغ میں ہیں ابھی جی ہم اتر ہم اتر گئے ہیں یہاں انہوں نے کہا تھا جب اتر جانا تو آپ فون کرنا انہیں وہ آپ کو وہیں آس پاس ہی ملیں گے

جی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کوشش کریے آنے کی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک